हेल' दङ बेसेबां नांगौ बथलसेयाव सल्लिस थाखा औ गंबा नांगौ आलासि फैदों बेदरबो दङ दाउ एवनाय दाउ ब्रयलार औ अमा बेदरखौ लाबोस्लाबनो हायासैहाय ब्रयलार एवदों दे ओमफ्राय गंबा नांगौ माला लांफैगोन औ दा मोना मोना लांफैब्लानो जाबायदा औ दा खालामगोन आङो फैसा नांगोन दे फैसा नांगोन बाखि जाया दे होमब्ला फैसा होना नै लांफैब्लासो हरगोनहाय आं बाखिब्ला हरा नगद होयोब्लालाय मोजां हा दानबायसोहाय अखाया जायासै ओइ एंखुर बायफिननांगौहाय नगद होखाबो एखौन्थ' दा मोना मोना लायदो ओमफ्राय गामोन आङो एंखुर लायनानै संफिननांगौहाय बिसोरलाय माखौथो लोंनो उनावलाय ए दे होमब्ला दा मोनायाव लांफै आं रेडि खालामना दोनखानसै

दे होमब्ला दा मोनायाव रेडि खालामना दोनसै आङो